टेक्नोलॉजी आजकल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है टेक्नोलॉजी ने आज हमारे जीवन को जितना सुगम बना दिया है पर इसके साथ ही साथ इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है और सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव अगर टेक्नोलॉजी का कुछ है तो वह है बच्चों पर आज हम देख रहे हैं सभी बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ गई है एक दूसरे से होड़ सी लगी हुई है कि हमको भी स्मार्ट वॉच चाहिए स्मार्टफोन चाहिए आज बिल्कुल सादगी भरा जीवन बच्चों को नहीं चाहिए यह टेक्नोलॉजी में एक दूसरे की होड़ सी प्रतियोगिता सी लगी हुई है कि हमको भी ऐसी चीज़ चाहिए

जो माँओ के लिए बनी हुई है कि बच्चे मोबाइल के बिना खाना नहीं खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले भी बच्चे रहते थे पर इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह हो गया है कि अरे खाना नहीं खा रहे हैं तो हम उनको या तो टी वी दिखाओ या मोबाइल दिखाओ घंटों गेम खेलते रहते हैं तो इससे आजकल हम देखते हैं कितने छोटे छोटे बच्चों को ऑंखों पर चश्मा लगे हुए हैं और सिर दर्द यह माइग्रेन जैसी समस्याएँ आजकल बहुत आम हो गई है छोटे छोटे बच्चों में समस्याएँ हो रही हैं क्योंकि यह जो टेक्नोलॉजी है इसने सुगम तो बनाया है पर बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव डाला है अब हम ज़िम्मेदारी हम बड़ों की है कि हम अपने बच्चों को इसे कैसे दूर रखें हम यह कर लेते हैं कि अपना समय बचाने के लिए कि हाँ चलो बच्चों को मोबाइल दिखा के खाना खाने दो या हाँ टी वी देखने दो आजकल हम अपने बच्चों को न प्रकृति से प्रेम करना सीख रहे हैं कि हाँ बाहर जाके ग्राउंड में खेले आउटडोर गेम खेलें पुस्तकें पढ़े आजकल हम अपने बच्चों को ही उस चीज़ से दूर कर रहे हैं हमको यह करना चाहिए कि जो कहा भी गया है कि बुक्स जो किताबें जो है वह हमारे मित्र होती है तो हमें बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए नई नई किताबें पढ़ने के लिए और ड्राइंग वगैरह करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वह इस लत से छूट और उन पर इसका दुष्प्रभाव कम हो